मैंने अपने साथी के साथ सब से रोमेंटिक सफ़र डल्हौज़ी में किया था जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है डल्हौज़ी एक बहुत सुन्दर हिल इस्टेशन है जो कि एक अच्छा कपल इस्पॉट भी है यहाँ मैं अपने साथी के साथ एक हफ़्ते के लिए गई थी डल्हौज़ी में हम ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रोमेंटिक भरा सफ़र बिताया जो कि मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा सर्दी के मौसम में वहाँ बर्फ़ का आनंद और मज़ा लिया जा सकता है डल्हौज़ी से ढाई किलोमीटर दूर खजियार झील है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है खजियार में हम ने बहुत ही मस्ती करी और एक दूसरे के साथ प्यार भरा समय बिताया यह डल्हौज़ी का सफ़र मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मैं अपने वहाँ प्यारे साथी के साथ थी जिसके साथ मैं हमेशा बहुत ख़ुश रहती हूँ चाहे मैं किसी भी जगह पर रहूँ हम दोनों को डल्हौज़ी में बहुत ही सुन्दर नज़ारे देखने मिले जैसे कि ऊँचे पहाड़ झील हरियाली बर्फ़ से भरे पहाड़ और भी बहुत कुछ देखने मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा सुन्दर था मैं यहाँ अपने साथी के साथ दोबारा जाना चाहूँगी और ख़ूब प्यार भरी यादें बनाना चाहूँगी